असां पंहिंजे घर में एलपीजी सिलेंडर यूस कंदाऊं लेकिन ॾाढे तरीक़े सां कंदाऊं पूरी सुविधा सां कंदाऊं कि कंहिंखे कोई नुक़सान न थिए असां जॾहिं बि राति जो सुमदाऊं त पंहिंजे उहो सिलेंडर जो नॉब बंदि करे सुमदाऊं ताकी कोई दिक़त न थिए ऐं सिलैंडर जी सिलैंडर जी जेकी पाईप थींदी आहे हुनजी बि असांखे सफ़ाई रखणी खपे छो त जीअं अगरि तुर बि हुन में कुझु लॻल हुजे ऐं घर में कोई कूओ कितां अची वञे त हुनखे त इहे ई लॻंदो ना कि कुझु खाधो आहे उहो कटण जी कोशिश कंदो हुओ इहे न ॾिसंदो की हे पाईप आहे उहो हुनखे कटण जी कोशिश कंदो रहींदो और हुनमें असांखे रिस्क आहे हिन करे असांखे पाईप जी बि सफ़ाई करणी खपे और पंहिंजी हिन जी जेकी असांजी चूलो आहे हुनजी बि हुन खे बि साफ़ सुथिरो रखिणो खपे ताकी कोई दिक़त न थिए असांखे राति जो सुम्हंदे टाईम बि पंहिंजी सिलेंडर बंदि करिणो खपे ऐं सुबुहु चैक करे खोलणो खपे अगरि असां सावधानी बरतंदा त ईअ असांजो ई फ़ाइदो आहे हिनमें असांजे नुक़सान नाए हिनमें असांजो ही हिन में फ़ाइदो आहे त सभिनि खे मां इहे ई चवंदमि की सभिनि खे पंहिंजो सिलैंडर जेको एलपीजी घर में यूस कयूं था उहे ॾाढी सावधानीअ सां असांखे यूस करणी खपे और घर में साफ़ सफ़ाई हुजण रसोई में ॾाढी ज़रूरी आहे